मी म्हाका दांतां खातीर डॉक्टरा कडेन गेल्लेलो क्लिनींग आनी फिलींग करपाक सो तेंच्यानी एक मंंत घातलेलो प्रोसिजर करपाक सगळो आनी तेचें बील जालां धा पंदरा हजार सो हांवें तेजेर दिनदयाळ इन्शुरंसाचेर एप्लाय केल्लेले ते क्लेम जाले की ना हें कळपाक जाय आसलें म्हाका आनी बील तेचे फूल प्रोसिजराचें जाल्या टॅन थावज आनी पेमेंट आमकां येता तितलो फिफ्टीन थावजंड सो पांच हजारान आपली फॅमिलीचो कशें जातले सगळें मॅनेज करपाक सो इन्शुरंस क्लेम केन्ना जातलो हें म्हाका कळपाक जाय आहलें आनी तो जालो की ना हें बी कळपाक जाय आहलें बिकॉज आमकां पेमेंट घरा बीन वापरपाक जाय फॅमिलीक लागून